ہمارے اسکول میں ہمارے کالونی سے بھی بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں دوڑ میں اور اسکول کے اندر بھی دور ہوتا ہے ریسنگ ہوتا ہے اس میں میرا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چہیے کیوں کہ دوڑ سے دوڑنے سے گھاٹا کچھ نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے مجھے اور میرے خیال سے بچوں کو روز صبح صبح کم سے کم ایک سے دو کلو میٹر تو دوڑنا ہی چاہیے ینگ بچوں کو تندرست بچوں کو کیونکہ دوڑنے سے شریر میں پھرتی آتی ہے باڈی بھی صحیح رہتا ہے طبیعت بھی صحیح رہتی ہے سست نہیں رہتا ہے طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے اور تندرست رہتا ہے اور پیٹ بھی نہیں نکلتا چربی بھی نہیں ہوتی اور ریس میں ریس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے اس کی دوڑ بھی صحیح ہو جاتی ہے اور پولیس میں بھی بھرتی ہو سکتا ہے اور آرمی میں بھی تو زیادہ سے زیادہ بچوں دوڑ میں ریسنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا